जय झूलेलाल तव्हां सभिनीनि खे इहा त ख़बर हूंदी की असांजी ज़िंदगीअ में योगा जी केॾी वॾी अहमियत आहे तव्हांखे हे बि ख़बर हूंदी की योग असांखे छा सेखारे थो योगा असांजे शरीर असांजे मनु मनु मस्तिष्क सभिनीनि खे शांति करण जे लाइ ज़ाम ज़रूरी आहे अॼु जे ज़माने में जॾी अहिड़ी हलचलि आहे सब तरफ़ शोरु हर तर्फ़ु ईअं तो लॻे बसि हर कोई खाली भॼे थो डुकां थो पाए खाली कम जी चिंता पैसो कमाइणु खाली हर कंहिंखे इहो ई मगज़ में भरे पियो आहे हुन समय में अगरि असां थोरो समय कढी करे पंहिंजे लाइ असां योग ता कयूं त उहो छा थो करे उओ असां खे पंहिंजी ज़िंदगी खे शांति करण में मदद थो करे असांजे मनु मस्तिष्क खे तंदुरुस्ती थो ॾिए योग जो सिद्दांत आहे कि असां पंहिंजे मनु मस्तिष्क खे शांति करे सघूं ऐं जीअं मनुष्य जीवन हर परेशानी खां दूरि थियण अगरि असांखे चाहियो चाहियूं था त असांखे योग करण जाम ज़रूरी आहे असांजी रोज़ जी ज़िंदगी में असांखे हिन भागम भाग खां बचणो हुजे त असांखे पंहिंजे मन जी शांती अप पांजे अंदर ही खोजणी आहे हुन जे लाइ असांखे योग जाम ज़रूरी आहे जीअं तव्हां योग में सिखंदा आहियो कि श्वासो श्वास जी क्रिया कयो जेतिरो समय श्वास खरण में लॻायो होतिरो ही समय श्वास छॾण में बि लॻायो उहा असांखे छा थो थिए हो लॻे ईअं थो की आहे छा भला हिन में हेतिरी तुर ॻाल्हि खे लाइ छो हेॾो सिखाइण था पर न इहा क्रिया तव्हांखे सिखण जे लाइ माण्हुनि खे तप करणा त पवनि जाम साल त लॻनि हुन ॻाल्हि खे सम्झण में कि हे तां पंहिंजे लाइ छो था कयो इहो तव्हां पंहिंजे शरीर पंहिंजे मन खे तंदुरुस्त रखण लाइ था कयो अगरि तव्हांजो मनु अंदरां शांति न हूंदो त जा ॿाहिरि तव्हां जेतिरो बि ॾेखारियो ख़ुशि आहियो मौज में आहियो पर न रहंदो छोकी अंदरां अगरि तव्हांखे मन खे शांति कोन्हे त ॿाहिरां तव्हां केतिरी बि वॾी पाटी कयो कुझु बि कयो सभिनीनि माण्हू सां हिलो मिलियो खिलियो पर उहो तव्हांजी मन जी शांति अगरि न हूंदी त उहा तव्हांखे ॾिसण में अची ई वेंदी अगरि तव्हांखे पंहिंजे चहिरे ते निखारु खपे तव्हांखे पंहिंजे मन जे अंदरु शांती खपे त उहो योगा तव्हांखे ॿिन्हिनि शयुनि सां तहांखे वाक़ुफ़ु थो कराए त तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ में योगा खे ज़रूर अपनाइण घुरिजे जय झूलेलाल